आं जुनारफोरखौ गामिनिफ्रायबो बायो एखमब्ला समाव बाजारनिफ्रायबो बायो बिनिफ्राय दाउ अमा बोरमा हांसो बेफोरखौ फिसियो आं बिनिफ्राय अमाखौ बायोब्ला गोरलैयाव तिन हाजार सारि हाजार लायो पास हाजारबो लायो अमा नायै अमा बोरमाफोरा बायोब्ला तिन हाजार सारि हाजार बेबायदि लायो बोरमा फिसाया बिनिफ्राय जोङो फानोब्ला बेखौ पास हाजार बेफोरबायदि मोनो बिनिफ्राय जोङो आङो बेखौनो फिसियो बेफोरखौ फिसिनानै एसे एनै फैसा आरजिनो हाबाय जों बेफोरखौ फिसियोब्ला मोजां दाउ अमा बोरमा हांसो बेफोरखौ फिसिनानै जोङो एसे एनै फैसा खामायनो हायो बिनिफ्राय दाउ अमा फाननानै एसे एनै रां मोननो हायो दाउ अमा फिसियोब्ला एसे एनै रां मोननो हायो बाजारनिफ्राय बायोब्ला तिन सारि हाजाराव बायनांगौ जायो बोरमाफोरखौ अमाफोरखौ तिन हाजार सारि हाजाराव बायनांगौ जायो बेफोरखौनो फिसिनानै आङो न'खर सालायनो एसे एनै रां बुथुमो